نہیں مجھے دیكھیے ڈانس وغیرہ سكھانے كا كوئی بھی تجربہ نہیں ہے اور كوئی اوسر بھی نہیں ملا ہے میں نے آج تک كسی كو بھی ڈانس نہیں سكھایا ہے اور ویسے تو مجھے ڈانس كرنا بہت پسند ہے اور مجھے میں كسی كوبھی ڈانس كرتا ہوا دیكھتی ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میرا بھی من كرتا ہے كہ ان كو دیكھ كے كہ میں بھی كروں بچپن میں كافی ٹائم پہلے میں نے اسكول میں مجھے سكھایا جاتا تھا تب میں تھوڑا بہت كر لیا كرتی تھی اور اب تو نہیں كرتی ہوں میں خیر لیكن اب كبھی مجھے ڈانس كرنے كا موقع ملا اور سكھانے كا ملا اوسر تومیں یہ ضرور كروں گی